पंहिंजे घर जे आस पास जी एरिया खे साफ़ रखण लाइ असांखे उन में गंदो पाणी जमा थियण न ॾियणु खपे छाकाणि त गंदो पाणी जमा थियण में हुन में मछर पैदा थियनि था जंहिंजे करे डेंगूअ जी बीमारी थिए थी जीअं त असां सभिनी खें ख़बरु आहे त डेंगूअ जी बीमारी फैलण सा माण्हू जो मौत बि थी सघे थो असांखे पंहिंजे आस पास जी एरिया में दवाऊं जो छिड़काव करणु खपे आलो किचरो ऐं सुखो किचरो अलॻि रखणु खपे ऐं सफ़ाई कर्मचारियुनि जी पूरी मदद करणु खपे